भिदिय' गेम होननानै बुङोब्ला जाय गेम खौ मबाइल फ'न फोराव एबा कम्पिउटार फ्राव नङाब्ला माखासे गेम गेलेग्रा आगजुफोराव बेखौ गेलेनाय जायो जायखौ जोङो फिजिकेलि गेलेया नाथाय बेखौ जोङो माखासे डिजिटेलि एबा भोर्चुवेलि बेखौसो गेलेयो बेखौनो भिदिय' गेम होननानै बुंनाय जायो आं मोजां मोनग्रा भिदिय' गेम आ एबा आं गेलेग्रा भिदिय' गेम आ जाबाय आङो दायो मबाइल लेजेन्द्स ल' गेलेयो आङो गुबुन गेम फोरखौ गेलेनाय जायाखै मानोना बेयावहाय जोङो टिममेट एबा टिम लोगो लालायनैहाय जोङो गेलेनो हायो बेयावहाय जोङो भइस क'ल फेसिलिटि जोङो मोननो हायो रायज्लायनानै लोगोफोरजों जोङो मोजाङै गेलेनो हायो आरो जोङो रंजानाय जोङो मोननो हायो बे गेम खौ गेलेनानै एबा माखासे बेकार समफोरावहाय बे गेम गेलेनाया जोंखौ हेफाजाब खालामो सम बारग'होनो थाखाय एबा इन्ज'यमेन्ट होयो एबा रंजानाय लाबोयो